क'क्राझार जिल्लानि जुनिया आरिमुआरि आदबफोर होननानै बुङोब्ला जों बेफोरखौ गनायनानै लानांगोन दि जेरैहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया नांगोलजों हालेवनानै आरो आबाद मावनानै जाबोगासिनो दं जेरैहाय गोदो गोदाय नांगोलजों हालेवनानै आबाद मावनानै जाबोदों थिग बेबायदिनो दाबो फ्राय जों जानायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो गोदो गोदायनि आबाद मावनानै जाबोनाय बेफोरखौबो जोङो फालिबोबाय थानांगौ आरो बेनि बादैबो जेरैहाय जोङो बे आरिमुफोरखौ लाखिनो थाखाय जेरै जोंङो बैसागु फोरबोफोराव फालियो बेवहायनो जेरैहाय गोदो गोदायनि आरिमुफोर संग्राय हेबनाय सान्द्रि हेबनाय जेखाय हेबनाय गिसिब हेबनाय बेफोरबायदिखौ जोङो बादायनाय होयो बेफोरखौनो जोङो जुनिया आरिमु होननानै जोङो बुंनो हायो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ मोननिफ्रायनो सोलिबोनाय बे माखासे नेमफोर जेरै जोंनि न'आव न'मा न' होननाय मोनसे थायो जेरावहाय जों बेवहाय न'मा न'खौ साहाथिं लुयो आरो बेवहाय न'खरनि गारजेनफोरा थायोमोन थिग बेबायदिनो आरो सानजा फारसेथिंजाय जोङो बाख्रि बानायो बेवहाय जोङो माइफोरखौ दुब्लिनिफ्राय हानानै लायनानै मारा होनानै जों बेखौ दोनथुमो बेखौ जायखौ जोङो बाख्रि होननानै बुङो थिग बेबायदिनो बेबो मोनसे जोंनि बर' हारिनि आरिमु जेरै बाख्रि न'आ सानजाहा थानांगौ न'मा न'आ साहा थानांगौ बेफोरबायदि बुंनाय बेफोरबो मोनसे गोदो गोदायनि सोलिबोनाय आरिमुनि नेमखान्थि बेबादिनो ओरैहाय जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे रायजो जानायाव मावबोनाय आदबफोर जेरै नाफाम देनाय सबाइ खारि अनला मेवाइ बेफोरबो नारजि अमा बेफोरबादि ओंख्रि संनाय बेफोरबो जोंनि बर' हरिनि जुनिया आरिमु होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' माहारिया बेफोरबादि ओंख्रिखौ संनानै जाबोदों आरो बेफोरबादि गोदो गोदायनि आरिमुफोरखौ जोङो अरायबो लाखिनो नाजानांगौ बेनिखायनो आथिखालाव जों नुनो मोनो बबेहायबा माबाफोर फोरबो जायोब्ला जोङो बेवहाय गोबां जुनिया आरिमु दिन्थिफुंनाय बादायलायनायखौ जों होनाय नुनो मोनो जेरै अनला मेवाइ ओंख्रि संनाय नारजि अमा ओंख्रि संनायनि बादायलायनाय जौ फिसिनाय बेफोरनि बादायलायनाय बेफोरो जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जुनिया आरिमु होननानै जों बेखौ बुंनो हायो नाथाय आथिखालाव बेफोरो दा जों गैला होननानै जों सानो दङब्लाबो बेफोरो गारसोनानै नेम बायदिल'सै मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव मर्डानायजेशन ग्ल'बेलायजेशन होननाय बै सोदोबा फैबाय खालि जोङो नियमखौ फालियो नाथाय जों गोबां मानथियानो बेफोरखौ जोङो हेबनो रोंला हालेवनो रोंला मावनो रोंला दा जों बेफोरबायदि जानानै फैबाय आथिखालाव गासैबो मेशिनारिस जों जोङो खामानि मावो बेनि थाखायनो बे गोदो गोदायनि जुनिया आरिमुफोरखौ जोङो दा एसेबां नुनो थांलिया बेनि थाखायनो जोङो आथिखालाव बर' माहारिनि माबा मोनसे फोरबोफोर जायोबोला बे गोदो गोदायनि जुनिया आरिमुफोरखौ लानानै माखासे बादायलायनाय खालामनो गोनां जायो जेरै बादायलायनायफोराव होयो संग्राय सान्द्रि हेबनाय गिसिब हेबनाय बादायलायनाय खारनाय बारनाय बेफोरबायदि बादायनायखौबो जों होयो जोंनि बर' हारिनि जुनिया आरिमुनि आदबफोरखौबो जोङो गोसोआव लानो नांगौ आरो बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो जोङो नाजानो नांगोन होननानै आं सानो